जोंनि जायगायाव गोब नाया गोबां रोखोमनि ना थायो जेरै फिथिख्रि दं नास्राय ना मागुर बोथिया ना बोथिया नास्राय फिथिख्रिफोरखौ बांसिन मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव आरो बिदिनो नास्राय बोथिया नाथुर बायदि नाफोरखौ जों गोबां मोनो जोंनि दै ओरैनो एसे एनै दै बोहैलाबायनाय दैयावबो मोनो जोङो ना गुरनाय इरिनायाव आरो ना मागुर ना सिंगि फोरनि दामा जाहैबाय दुइस' अरायस' बेबायदिनो आरो ना बोथियानि दामा एक्स' बिस एक्स' बेबायदिनो नास्रायफ्राबो बिदिनो आसि थाखा गाहाम गोबां रोखोमनि ना मोनो ना फिसा फिसा नाथुरफोरखौ जों बिस थाखा पनसास थाखा बाहागाव फोरान्नानै फान्नो हायो बाहाग होयै होयै फान्नाय जायो बेबायदिनो आरो गोबां ना मोनो बिदिनो नास्राय सिंगि मागुर बोथिया बामि खुसिया बेफोरबायदि ना मोनो आरो जोंनि जायगायाव गोबां रोखोमनि दामाबो आलदा आलदा दामाबो बेसेनाबो अबावबा एक्स' अबावबा देरस' अबावबा दुइस' बेबायदिनो ना नायै ना आरो नों मागुर सिंगिफ्राथ' दुइस' गाहाम लायो बेबायदिनो सेरसेयाव दुइस' गाहाम लायो बिदिनो गोबां बिदिनो दामाबो बेसेनफ्राबो ना लायै ना जायो आरो गोबां नानि बेसेनाबो आलदा जुदा जायो बेबायदिनो गोबां बेनोसै आरो नानि माबाफ्रा